काणकोण जिल्ल्यांत एक सोबीत सुंदर भेट आसा आनी त्या भेटाचें नांव माश्यां आशीक कुशीक लोकवस्ती चोंय वटेन उदक आनी मदीं एक बरें सोबीत सुंदर अशें देवूळ श्री निराकार देवालय ह्या देवाची वर्सुकी जात्रा चैत्रपुनवेक भरता जवळ जवळ एप्रिल म्हयन्यांत आनी ही जात्रा म्हणल्यार काणकोणकारां खातीर एक व्हड उत्सव ह्या जात्रेक थळावे लोक बांदा वयली जात्रा अशें म्हणटात ह्या जात्रेचो रथ म्हणल्यार सगल्यां खातीर एक व्हड अप्रुप आनी म्हजें भुरगेंपण तर ह्या जात्रेन सामकें परजळीत केलां ह्या जात्रेच्यो म्हज्या काळजांत म्होवाळ अशो यादी आसात ह्या जात्रे निमतान आमी सगळीं भाव भावंडा घरचीं एकठांय येताली जवळ जवळ पंदरा दीस पयलीं आमी ह्या जात्रेची तयारी करताली ह्या जात्रे निमतान आमकांय एक कपड्यांची जोडी मेळटाली आनी जात्रेक मोडपाक धा रुपया आनी व्हडा उमेदीन आमी ते जात्रेक वचून मोडटाली ह्या जात्रेचें खास आकर्शण म्हणल्यार ह्या जात्रेक पांच दीस पयलीं नाटकां सुरू जातालीं आनी आमी प्रत्येक नाटकाक सगळीं भावंडा वतालीं ह्या जात्रेक वचपाक आमकां जवळ जवळ दोन ते तीन किलोमिटराची वाट माड्डीत वच वचपाक पडटालें आनी आमी ती वतालीं दर दिसा रातचें आमी दोन ते किलो तीन किलोमिटर चलून जात्रेक वतालीं रातचीं जवळ जवळ बारांक एकाक किंवा ताजे उपरांतूय जेन्ना नाटक सोंपतालें तेन्ना आमी तितलीच वाट माड्डून परत घरा येतालीं म्हाका याद आसा एका वर्सा आमी अशीच नाटक सोपलें म्हणटकच जेन्ना घरा वतालीं तेन्ना एका पणसाच्या झाडा मुळांत पावलीं आनी तितल्याच वेळार एक पिको पणस झाडा वयल्यान सकयल पडलो जाल्यार आमीं भावडांनी कितें करचें तो पणस थंयच फोडलो आनी त्या पणसाचे गरे रुचीन पोटभर खाले आनी घरा आयलीं अशे तरेन बरे खोशयेन उमेदीन आमचे दीस वताले आवय बापायन किंवा हेर सोयऱ्यांनी दिल्ले धा रुपया पांच रुपया घेवन आमी जात्रेक वातलीं आतां जशें थंय गोबी मंच्युरी आनी भेलपुरी किंवा शो पुरी आसता तशें तेन्ना आसनाशिल्लें एक भज्यांचो गाडो आसतालो थंय आमी मुद्दम दोन रुपयांची भजीं घेतालीं एक च्या पितालीं पोट भरतालीं धादोस जावन घरा येतालीं तशेंच फुगो गिरगिरें एक बावली जाय तितलीं सोयरी मेळटालीं सगळ्यां कडेन पोट भरून उलयतालीं आनी जाता तितले उमेदीन फुडले वर्साच्या जात्रेची आतुरतेंत वाट पळयत घरा येतालीं आनी फुडले वर्सा ती जात्रा केन्ना येतली आनी आमी कशे तरेन ती जात्रा आनीक बरे भशेन मनयतली अशी आमी मनांत काळजांत ताची याद दवरून फुडले जात्रेची आतुरतेंत वाट पळयतालीं